कितें जाय आशिल्लें आमगे गांवांन निरपणस निरपणस आनी तुगे सांडगे घरे पणस आंबे त्या नंतर तुका साण वडयो हे सगळ्यो मेळटल्यो ना पणसाचे आमी सांडगे करतात निरपणसाचे पूण आत् सद्या ना तुका जाय जाल्यार आमी फाल्यां दिवपाक शकतात लोणचें आंब्यांचे एक मागीर मिरसांगेचें फ्लोवराचें आनी गाजराचें आवाळ्याचें लोणचें करता तें जाल्यार सांगपाक जाय पयलीं होय पूण आमगे घरे म्हणटा ते बेश्ट वता सगल्याक सगल्या लोकान आमकां घऱ्याक सांगलां ऑर्डर घऱ्यांचीच दिल्ली आसा

तुमी घेता आब्यां साट घे आंब्या साट बरें येता निरपणसा पापड दितात तुका ताज्या बद्दल तूं यें करनाका पूण आंब्या साट आनी पणसा साट बरें येता कोकम सोलु बरें येता कोकम सोल बरें येता आमगेलें आनी आनी आमी यें दवरतात कित सांग सांडगे सांडगे जाय जाल्यार दवरतात शाबूदाण्याचे सा शाबूदाण्याचे कुवाळ्या वडी बी आसात कुवाळ्या वडी आसात कुवाळ्या वडी जाल्यार सांगचे पडटलें कित्याक तुका एक कील बी मेळटली आनी खूब जाय जाल्यार दोन तीन दिसान येवचें पडटलें आंब्या साट जाय जाल्यार दोवरता तुका फाल्यां फाल्यां येवन व्हर